गैस गैस चुल्हापर खाइले बनबैमे इएह दिक्कत अइ पहिने रहै लकड़ीपर खाइले बनबै रहिए तनि दिक्कत भै गेल रहै कि भीगि गेलै लकड़ी तऽ आब कथीपर खाइले बनेबै आओर जहियासे गैस मिललै हँ अभी सुविधा तनि कि ई भै गेलै हँ कि गैस तनि धराइ लै छिए जल्दी खाइले बनै लै छिए खाइले बनेलाके बाद तनिगो ई होइ जाइ छै बारिशमे लकड़ीके भै गेलै बारिश पड़ि गेलै तऽ लकड़ी तीत गेलै आब कहाँसे खाइले भेटतै बाल बच्चा तऽ भुखले रहि जएतै रहै गैस अगर नहि रहतै रहै तऽ बाल बच्चा भुखले रहि जएतै ओहि चलिते गैससे खाइले बनबैमे सुविधा तनि भेलै हँ कि से मतलब गैस धरबऽ आओर खाइले बनबऽ आओर ओकर बाद जे जहाँ होतै मतलब खाइले बनबैमे तऽ कोइ दिक्कते नहि ने गैस चुल्हापर छै आओर अभीतक सुविधा तनि इएहसब सरकार देलकै हँ कि से मतलब मिलै ई इएह गैस चुल्हावलासब कहानी